म्हजे चलयेन आवाकाडो हाडिल्लो तें ज्यूस करून पिता तो आवाकाडो तांणे काडलो आनी तें बीं दवरलें म्हजो दुसरो जांवय आसा तांणे एकदां ते बिंयेचें रोंपटें केल्लें एक म्हूण हांवें म्हणलें बाय तें दवर हांव ताजें रोंपटें करतां मागीर हांवें तें बीं काडून ग्लासान उदक घेतलें दोन तीन ताका हे तोंपले टूथपीक तोपलें आनी तीन अशे हे करून तें भितर दवरले उदकान बुडटा तशें दवरलें आनी सद्दां ताका सारकें ताज्या बरोबर येवपा सारकें उदक घालत रावलें तीन म्हयन्यान ताका कोंब आयलो आनी ते कोंब येवन येवन हें करून करून तें एक म्हयन्या भितर बरें रोंपटें जालें एक वेंत रोंपटें जालें आनी आतां तें म्हजें बरें दोन फूट सुमार रोंपटें जालां तें मागीर तें हांवें तें रोंपटें मातशें एक फूट जातकच तें तातूंतलें काडलें ग्लासांतलें काडलें आनी वाझान माती घातली आनी ते मातयेन भितर ते मागीर त्या रोपट्याक तातूंत पुरलें आतां हांव ताका सगलें सारें हें तें सगलें घालता आनी तें आतां बरें दोन फूट सुमार रोंपटें जालां आवाकाडोचें झाड म्हजें जालां